हमर जे छलखिन हँ बुढ़ासभ हमर ददिया ससुर से बहुत धर्मिक छलखिन हँ ओ बहुत धार्मिक पूजा पाठ करै छलखिन हँ ओ एकटङ्गा दए कऽ बाबाधाममे कि कहै छै जाप करै छलखिन हँ ओ बहुत धार्मिक छलखिन आबक लोक सभ केओ धर्ममे परमे जाइ नहि यऽ केओ धर्म ई करै नहि यऽ आबक लोक सभ तऽ खीसा करै छै कि एह राम भगबान एला तऽ आब केओ झूठ बजै यऽ नइ बजै यऽ सभ खीसा करै छथिन आब लोग झूठ नहि बजतै ई तरहक सँ आब भए गेलै आब केओ झूठ नहि बजतै आब केओ ककरो सँ केओ छिनतै नहि ककरो सँ केओ लेतै नहि ई सभ बाजि रहलै हँ लोकसभ कौचर्ज कै रहलखिन हँ लेकिन पहिलुका लोक सभ तऽ बहुत धर्मिक छलखिन हँ जकरा जे कहै छलखिनहँ से भऽ जाइ छलै आब तऽ से बला छै नहि आब से हेतै से तहन तऽ आब जायह लोक छै तइयो आबक लोक सभ गरुड़पुराण कहै छथि मृत्यु होइ छनि तऽ आब पूजा पाठ तइयो आब लोग बेसी कीर्तन भजन आब लोग तइयो बेसी करै छथिन तइयो होइ छनि एखनो करै छथि जे करै छै से धर्मक कृति सँ से करै छथि केओ बैष्णव छथि केओ लहसुन पियाउज नहि खाइ छथि केओ अपना अपना घरमे पूजा पाठ आब सभके घर घरमे गोपालजी रहै छथिन सभके घरमे गोपालजी बिराजमान छथिन सभ गोपालजीके जामे भोग नहि लगबै यऽ तामे केओ अन्नजल नहि करै छी हमसभ गोपालजीके पूजा करै छी खूब बढ़िआँ सँ माला बनबै छियनि हुनका स्नान करबै छी हुनका पूजा पाठ कए कऽ भोग लगाकऽ तकर बादे हमसभ पऽबै किछु अन्नजल करै छी जाबे तक हुनकर अन नहि करै छथि तामे बच्चा सभके नहि खाइ लऽ दै छियनि हमसभ बच्चा सभ तामे रहै छथिन तऽ हुनका लए पहिलुक भोग निकालि कऽ राखि दै छी तकर बाद बच्चा सभके खाइ लए दै छी हमसभ तऽ एतबी जनै छियै आओर तऽ हमसभ किछु जनै नहि छी तखन तऽ आब भगबान छथिन हमरो सभके ऊपरमे भगबानके जे सर्धा होइ छनि करै छथिन हमसभ तऽ अपनेमे बहुत गरीब लोक छी आ बहुत धन्धा जनै छी अपने कतौ कनिए खेती यऽ दस कट्ठा तऽ ओहि खेतीमे करै छी कहुना कहुना कऽ से गुजर बस्त्र करै छी ओहि भगबान के भरोसे वएह भगबानके रखने छियनि आ ओहि भगबानके भरोसे खेपै छी तहन कतौ तीर्थो बर्थो जाइके हमसभ कोशिश करै छी तऽ बाजि नहि पबै छी मिथिला केओ बुजै नहि छै बाजि नहि पबै छी तऽ हमसभ कतौ जाइ छी जेकि एखन पुरी गेल छलहुॅं जगरनाथपुरी बाबाधाम ओहिठाँ बाबाधाममे जगरनाथपुरी मऽ जल के जे लहर छैन से बहुत लहर तेज छैन